गेलेनायजों गामिनि सुबुंफोरा गोबां मुलाम्फा मोनो बेजों लोगोसे गामिनि सुबुंफ्रा जेरै आं गेलेनायनि सोमोन्दै बुङो जेरै फुटबल गेलेनाय फुटबल गेलेनानै गामियारि सुबुंफोरा एबा गामियारिनि गथ' गथायफोरा मोजांथार राफुंसार देहाखौ मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे बिसोरो माखासे सेलेखसन थुरनामेन्थफोराव बिसोरो मोजां गेलेनानै बिसोरो सेलेख जानो हायोब्ला बिसोरखौ गोजौ लेभेलाव थिखो हरनो हायो आरो बिजोंनो गोबां बिथांमोननि मान सनमान आरो गोबां मुं बिथांमोना मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना गेलेनायजों लोगोसे आरो गावनि देहाखौ राफुंसार लाखिनो थाखाय गेलेयो बिथांमोना आरो गेलेनायजों लोगोसे बिथाङा गोबां मुलाम्फाफोर मोननो हायो जेरै देहायारि मुलाम्फा बिथांनि देहा देहाया जे बादियाव थानांगौ बेफोरबादियाव थायो आरो माने मोजां थायो आरो आरो बिजों लोगोसे बिथांमोना निसा बुस्थुनिफ्राय जानगाराव थानो हायो आरो बिथांमोना फिजिखेल बिथांनि देहा आरो बिथांमोननि साननाय हनाया गोख्रों जायो बेजों लोगोसे बिथांमोना मोजां गेलेनानै गोजौआव आगान होनो हायो गोजौ लेबेलाव आगान होनो हायो आरो गावबागावनि थांनानै थानायनि राहा आरो बिमा बिफानि माखासे मान सनमान थांना थानायनि राहा बेफोरखौ फोजौसिननो हायो आरो गामि ओनसोलफोराव बिथांमोना गोबां नाम खामायनो हायो आरो बिथांमोननि दारैनो माखासे ओनसोलनि आरो गामियारि सुबुंफ्राबो माखासे गोग्गाथाव आरो मान सनमानखौ मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे गामियारि खेला जेरैै अमा बोरमानि खेला थ्रुफिनि खेला बिथांमोना गोगोम रल लानो हायो आरो बिथांमोननि बिथांमोननि गेलेनाय आरो बेफोरबादि माखासे बिदिनो गेलेनायफोरा बिथांमोननि इयुन फिउसाराव नोगोद माने जोबोर गिदिर सोलायनायखौ लाबोयो आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनहा गावखौ गोग्गाथाव आरो गावखौनो आं खालामनो हागोन बेफोरबादि साननाय हनायखौ देबलफ खालामनो बिथांमोना हायो आरो गेलेनाया गेलेनायजों गामिनि अनगायै सोर सहरफ्रावबो गोबां सोलायनाय लाबोयो आरो जोङो गेलेथारनांगौ आरो जों गेलेनाया जोबोर गोनां